ہیلو ہاں جی شعیب بھائی کوئی گاجر چاہیے گاجر ہے آپ کے پاس میں گاجر گاجر ہے ٹماٹر ہے آلو اور یہ اپنا کولی فلوور گوبھی وغیرہ بھی چاہیے تھا تھوڑا دام بتا دو

ٹماٹر کا دام تھوڑا کم کر دیتے ایک سو چالیس زیادہ ہوگیا نا ایک ایک کلو چاہیے ایک ایک کلو ابھی ایک سو چالیس بولا آپ نے اب دو سو بیس یہ کیا بات ہوئی دو سو چالیس کہاں پاکستان سے منگا رہے ہیں کیا آپ یہ کوئی بات ہوئی ایک سو چالیس میں تو لوکل میں ملتا ہے یار مال نہیں چاہیے ٹماٹر چاہیے آپ سمجھو

ٹھیک ہے نہیں بہت کوسٹلی نہیں جانے دیجیے وہ ٹماٹر چھوڑ دیجیے کہ اتنا مہنگا نہیں چلے گا آپ گوبھی گوبھی اور وہ مٹر مٹر بھی دے دیجیے ہاں گوبھی مٹر مٹر مٹر صرف تیس تیس تیس مٹر اوکے ہاں ہاں ہاں ہاں اور ساتھ میں یہ اپنا آلو آلو اسی تو ایک کلو آلو اے آدھا کلو مٹر آدھا کلو گوبھی یہ سب آپ اور اور کیا بولا تھا میں نے ٹماٹر تو کینسل کیا بہت دام بہت زیادہ ہے آپ کا آپ تھوڑا کم کر دیتے تو کم کر کے اس کو بھی ایک کلو کر کے تھوڑا سا گھر پہ بھجوا دیں گے اوکے ٹھیک ہے آپ بھیج دو گھر پہ شام تک ہے نا بندہ دے کے جائے گا نا

اوکے ٹھیک ہے چلیے